बासण मलण लाइ पाण खे खपे साबुण काथो सर्फु ई सभु सामानु खपनि ऐं हुन सां बासण मालू माण्हू मलजे मले त पहले पाण खे खपंदो पाणी कोई कोई माण्हू इअं धोईंदा आहिनि की पाणीअ सां पहले धोईंदा आहिनि बासणनि खे साफ़ु पोइ साबुण हणी करे वरी धोईंदा आहिनि कोई कोई वरी डायरेक्ट मतलबु सिधो साबुण इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं पोइ धोइ करे पोइ बसि ऐं तेल वारा बासण हूंदा आहिनि हुनखे साफ़ु करण जे लाइ कॾहिं कॾहिं घणी तकलीफ़ थींदी आहे माण्हुनि खे थोरो घणो तकलीफ़ उहो बि सहिणी पवंदी आहे छो छो जे करे पाण खे सर्फ खपे घणा ई माण्हू लीमो यूस क लीमो बि वापराईंदा आहिनि लीमे सां चवंदा आहिनि की सुठा बासण निकरंदा आहिनि साफ़ु निकरंदा आहिनि घणनि साबुण में बि लीमो पियो हूंदो आहे त तेलवारा बासण जंहिं जो चिकनोपन कान निकिरे त हुनजे लाइ पाण लीमो असां वापिरे सघूं था ऐं सुठी तरह यू यूज़ करे बासण सुठी मतलबु काथे सां घसे करे सुठी तरह मले करे हुनखे असां साफ़ु पाणीअ सां धोई करे पोइ करे था सघूं ऐं सर्फ बि जाम कमु जी शइ आहे बासण मलणनि में जीअं ते तेल वारा हूंदा आहिनि त हुनजे लाइ त सर्फ खपंदी आहे लीमो खपंदो आहे इहो सभु सामान सुठी तरह मले हुन खां हुनखे ज़ोर सां मले माण्हू त थी वेंदो आहे साफ़ु